सर अगर तुस मतलब कि अखनूर आओ अखनूर कामेश्वर मंदिर ऐ उत्थै मतलब कि शिव भगवान हंजी सर जि'यां जीआ पोता लाई लैओ तुस उत्थै पाड़व गुफा ऐ

हां चिनाब दरेआ दे बिल्कुल कन्नै जित्थै मतलब लोहे आह्ला पुल बी लभदा जिसलै जम्मू दा अखनूर आओ पाड़व हंजी हंजी पाड़व गुफा ऐ उत्थै लोक मतलब कि हंजी हंजी पाड़व गुफा ऐ ओह्दे कन्नै तुस उप्पर होई जाओ जिसलै मेन रोड उप्पर आई जाओ उत्थै कामेश्वर मंदर ऐ शिव भगवान दा मदिंर बड़ा प्राचीन मदंर मन्नेआ जंदा ऐ शिवरात्री उप्पर बहुत बड्डा मेला लगदा ऐ इत्थै लोक जम्मू दे बाह्रे दे लोक बी औंदे न बड़े लाई लैओ तुस तां अखनूरा दा अंदर आना तुसें ते ज्यौड़ियें आह्ली साइड चली जाओ तुस ते उत्थै शनी देव दा मंदिर ऐ मतलब थुहाड़े पूरे देश मतलब साढ़े भारत देश च सब तू बड्डी शनी देव दी जेह्डी मूर्ती ऐ ओह् इत्थां अखनूर च ऐ अखनूर नेई माफ करेऔ इत्थे ज्यौड़िये च ऐ

हंजी हंजी ओह् जम्मू च उत्थै बहुत लोक मनदे न जेह्ड़े जम्मू साढ़े शहर दे लोक न उत्थै रोज़ आना जाना मत्था टेकना मानता बड़ी ऐ लोकें गी उत्थै कन्नै बाबे आह्ली माता तुसें इक कन्नै बाह्वे आह्ली माता हंजी हंजी तुस जेह्ले तबी पुले उप्परा निकलो बाहू फोर्ट आना बाहू फोर्ट लाई लैओ तुस बाह्वे आली माता गी ते लोक बड़ा मनदे न जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे लोक न बड़ी मनता ऐ बाह्वे आह्ली माता दी तुस जिसलै पुलै उप्परा निकलो तुस दिक्खो लोक गड्डियां रोकियै मत्था टेकदे न हंजी हंजी लोक तवी मत्था टेकदे न बाह्वे आह्ली माता गी मत्था टेकदे ना सबेरे आंदे जंदे शामी

हंजी हंजी वैष्णो देवी तुस दिक्खी लैओ जेहड़े मतलब कि साढ़े जी बिल्कुल साढ़े भारत दी ते हर राज्य दे लोर्क आंदे न इत्थै मतलब विदेश दा लोक आदें ना इत्थै मत्था टेकन आल इंडिया वल्ड लाई लैओ तुस मतलब वर्ल्ड लेबल दे लोक यात्रा करदे ना इत्थै वैष्णो देवी दी यात्रा करदे न बिल्कुल जी जरुर तुसें जम्मू आना जेह्लै औगे तुस ट्रेन च आवा दे रेलवे स्टेशन उतरियै वैष्णो देवी दी ट्रेन लेई सकदे ओ कटरा दी उत्थूं कटरा बिल्कुल बिल्कुल उत्थुूं यात्रा शुरु करियै उत्थूं लेइयै कोला कोल कश बी मंदर बड़े न लाई लैओ तुस नौ देवियां मंदर होई गेआ नौ देवियां मंदर होई गेआ मतलब ज्यादा काफी ज्यादा कोल कश मंदर ना उत्थै तुस दर्शन करी सकदे ओ तुस अपनी मतलब यात्रा पूरी करी सकदे ओ बिल्कुल हांजी हंजी हंजी हंजी हंजी हंजी बिल्कुल जी बिल्कुल हून सारी सुविधा हैन छड़ा बंदा आए ते मत्था टेकै यात्रा पूरी करै अपनी ठीक ऐ जी हंजी हंजी ऐ ते मन्नेने आह्ली जगह ऐ देवी देवी स्थान देवी देवतें दे स्थान न लोकें दे अपने अपने जातियें दे लोक मनदे न बाबा मेई मल्ल दी मेल जिसलै लगदी ऐ डगेरा लाई लैओ तुस लोक उत्थै बी अपनी जि'यां लाई लैओ तुस ब्राहम्ण जाति दे लोक ज्यादा उत्थै जंदे न बाह्रै दे लोक बी औंदे न सारी जातियें दे लोक उत्थै औंदे न ते उत्थै मत्था टेकदे न बस जरुर जरुर जरुर जी ठीक

कोई गल्ल नेईं हर जगह यात्रा करो तुस घुम्मो ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी शुक्रिया शुक्रिया